میرے پاس ایسا دن ہیں جب میں ڈرائنگ کو ڈرا نہیں کرنا چاہتی وہ ایسا دن ہے کہ جب ممّی مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو میں ڈرائنگ کرنا نہیں چاہتی اس یہی وجہ ہے کہ میں جب ڈرائنگ نہیں کرتی تو وہ ممّی ناراض ہوتی ہے اسی لیے میں نہیں کرتی اور اس کو میری طرف متوجہ کرنے کی تحریک مجھے امّی سے ہی ملتی ہیں میرے روزمرّہ کے معمولات میں دوسرے کاموں اور ڈرائنگ کے لیے میں وقت نکال ہی لیتی ہوں چاہے وہ میری جو بھی مصروفیت ہو میں ڈرائنگ بنانے کے لیے وقت نکالتی ہی ہوں مجھے ڈرائنگ بنانا بہت ہی اچّھا لگتا ہے اس لیے میں اپنے سارے کاموں کو پورا شیڈیول بناتی ہوں میں پہلے صبح اٹھتی ہوں ناشتہ کرتی ہوں اس کے بعد ممّی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہوں پھر اس کے بعد میں تو جب ہاتھ بٹا لیتی ہوں تو پھر اس کے بعد میں ڈرائنگ کا وقت نکالتی ہوں ڈرائنگ کا وقت میں پھر جب دو تین گھنٹے ڈرائنگ ڈرا کر لیتی ہوں تو پھر اس کے بعد میں اپنا دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں